खृसमास खृसमासखौ जों खृष्टानफोरा थुइनथि फाइभ बिदिनिफ्राय सेलेब्रेट खालामो थुइनथिपर बिदियाव लाइफां गायो आरो थारतिवान बिदियावहाय जोबहैयो बेखौ जों एभ्रि डिसिम्बर थुइनथिफाइभ आवहाय मानिनाय जायो आरो बैसागु बेखौ हिन्दुआ हिन्दुफोर मानियो आं एथ'ग्राप मोनथिया हिन्दुफोरनिखौ बिसोरबो जेरै जों फालियो बेबायदिनो फालियो आरो जों खृष्टानफोरनिया थुइनथिपराव लाइफां गायो आरो थुइनथिफाइभनिफ्रायो जागायजेनो थार्ति वानसिम